اردو بھاشا میں تہذیب ہوتی ہے ادب ہوتا ہے جیسے ہم کسی سے اردو کی بھاشا میں بات کرتے ہیں تو تہذیب سے ایک طریقے سے بات ہوتی ہے اور کچھ لوگوں کو اردو بھاشا سمجھ نہیں آتی ہے ان کو ہم پھر ہندی میں سمجھاتے ہیں تو اردو بھاشا ایک طریقے سے بہت تہذیب کی بھاشا ہے اور اس میں ادب بھی ہوتا ہے بڑوں کا چاہے چھوٹوں کا ہو تو ادب ہوتا ہے اس میں اردو بھاشا بہت اچھی ہے اور اس میں جو ہے تہذیب بھی ہے ادب ہے سب سے خاص تو ادب ہے اس میں ہر چیز کا ادب ہے